हेलो नमस्कार अच्छा तऽ मैडम अहाँके बात अभी भाए रहल यए अमित गार्डेनिंग पॉइंटमे हमसभ बहुत तरहके इंडोर आ आउटडोर प्लाण्ट दैत छियै घरोके अन्दरो लगबयवला बाहरो दयवला अहाँकेँ जेना कहलियै रहए हमरा बाहरके प्लाण्ट चाही तऽ हमरा बताउ अहाँकेँ कोन तरहके प्लाण्ट आ पौधा चाही अहाँकेँ फलवला फूलवला तऽ हम अहाँकेँ बताबैत छी हमरा पास कीसभ छै फलमे हमरा पास अहाँकेँ सभसँ पहिने ई बताबू छोट साइज़के गाछ चाही पैघ साइज़के गाछ चाही अच्छा तऽ कमो जगहमे बहुत बढ़िआँ सही छै मैडम कमो जगहमे हमरा सभके पास ढेरीक ऑप्शन छै तऽ सभसँ पहिने हम अहाँकेँ बोन्साई टेक्निक हमसभ यूज करैत छियै जे गाछ मतलब फल तऽ देत लेकिन बहुत पैघो नहि होयत दस फीट जाइत जाइत बहुत भए गेलै आठसँ दस फीट हमर सभके प्लाण्ट के रहैत छै साइज़ फल बलाके हमरा पास किछु आमक गाछ छै एहिमे एहि आम गाछमे हम अहाँकेँ वैरायटी बताबैत छी नीलम छै हमरा पास चन्द्रहास छै हमरा पास मोहिनी छै हमरा पास आम्रपलीके गाछ छै आममे तकर बाद आओर फलमे हमरा किछु लीचीके बोनसाइ कयल यए कटहरोके यए हमरा पास लतामोके गाछ यए हँ आओर भी अहाँ कोनो सरीफा यए हमरा पास सपाटू यए अहाँ कीसभ लय लेल चाहैत छियै हमरा लग आयल जाउ ठीक छै

तब मैडम हमरा कहब जे हम सजेस्ट करब अहाँकेँ हमरा पास अनार गाछ बेदाना बड्ड नीक छै तऽ किछ अनार गाछ कनी छोटो साइज़मे होयत आ देखैओमे नीक लागत कियाकि अहाँ अनारके अहाँ दामो देखैत छियै कतेक बढ़ल जाइत छै बाँकी चीज तऽ लोक पैघो गाछ आमसभ खाए लैत छै लेकिन अनारसभ जल्दी नहि खाइत छै अनार गाछ आनयमे छै छोट तऽ अनार ठीक छै मैडम जरूर तऽ हम आर्डर अहाँकेँ लिखि रहल छी जहन अहाँ कहब अहाँकेँ पाँच टा हम अलग अलग भेरायटी आम गाछ दए दैत छी चारि टा गाछ लीचीके दए दैत छी ठीक लास्टमे हम दू टा बेदानाके गाछ अनारके से दैत छी फूलोमे अहाँकेँ आओर किछु लेबाक यए हमरा पास मेनली जे छै जे जमीनपर अहाँकेँ लागत तऽ गुलाब हमरा पास भेरायटी भेरायटी कलरके यए से हम चारि पाँचटा अहाँकेँ पठा सकैत छी ठीक छै ठीक छै मैडम जरूर आबू अहाँ